हलो नमस्कार सर हाँ जी फ्रूट सेलर वाला बोल रहा हूँ बोलिए आपको कल चाहिए सर मिल जाएंगे दो किलो मैंगो और दो किलो बनाना भी चाहिए हाँ दो किलो केले और दो किलो नारंगी मतलब मैंगो ही चाहिए आप मैंगो आम मंगा रहे है नारंगी हाँ आम और केला दो दो किलो अच्छा जी वो मिल जाएंगे हाँ जी हमारे यहाँ सभी फ्रेश और ताजा मिलते हैं जो मतलब सुबह मॉर्निंग में लाए जाते हैं और शाम को मतलब वो सारे ही सेल हो जाते हैं तो हम अच्छा लाते हैं ना इसीलिए इस मंथली में सर आम की तो अस्सी रुपए किलो और सर उसकी केले की आपको पड़ेगी तीस रुपए किलो हाँ जी हाँ जी सर यह इस महीने में तो ये ये तो फिक्स है ये ना आम की और केले की हाँ सर मौसम का नींबू है उस समय क्या होता है जैसे मंडी में ज़्यादा केले जाते हैं तो उसके हिसाब से भाव बढ़ा दिया जाता है आम जाते हैं तो आम का भी भाव लेकिन इस मंथली रेट फिक्स रही है हाँ जी आपको एकदम फ्रेश और अच्छे मिलेंगे हाँ जी हाँ जी अच्छी क्वालिटी के है फ्रेस ही मिलेंगे आपको

रेट सर ये ही रहेगी आपको ये मतलब घर मंगवाना है या मतलब आप लेने आओगे खुद घर मंगवाने है आपके तो ये घर मिल जाएंगे सर

उसका सर अलग चार्ज लगेगा जैसे आप हमसे कितने दूर रहते हैं उसके हिसाब से पैसे लगेगा ऐसे सर हम प्रति किलोमीटर पे तीस रुपए लेते हैं तो आप हमसे कितना दूर रहते है उस हिसाब से आप तीस रुपए लगा लेंगे एक किलोमीटर के सर मैं हिंडोन रहता हूँ हाँ हाँ तो सर आप आ जाना हमको फोन कर देना उस हिसाब से हम पैक कर देंगे आप ले जाएंगे जी सर आप आप एक बार आना आप देखना कैसे हैं और उनको ले जाना क्यों हमारे यहाँ पर मतलब गंदी चीज दिखा जो खराब होते हैं उनको साइड कर दिया जाता है जो अच्छे होते हैं उनको ही बेचा जाता है हाँ जी हाँ जी मेरी मेघ सिंह ग्रुप्स टॉप से शॉप डाले हुए है और मैं काफ़ी शाम से काफ़ी दिनों से ही फ्रूट्स सेलर करता हूँ मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं और हाँ जी कई शॉप वाले तो क्या करते हैं मतलब होम डिलीवरी नहीं करते हम होम डिलीवरी भी करते हैं इसके साथ हाँ जी फ्रेश मिलेंगे हम हमेशा ही फ्रेश देते हैं हाँ जी हम क्या सुबह ही लाते हैं और शाम को उनको बेच देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ परअच्छी सेल्लिंग है उसकी इसलिए हम कुछ खराब नहीं रखते सर हाँ जी तो आप कॉल कर देना शाम तक क्योंकि मेरी शॉप बंद हो जाती है सर जल्दी ही शॉप बंद हो जाती है